یہ سوال ریاست کے ثقافتی اور فنی ورثے کے بارے میں ہے اور یہ جاننا ہے کہ وقت کے ساتھ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے ریاست کا ثقافتی اور فنی ورثہ وقت کے ساتھ کئی تبدیلیوں سے گزرا ہے جیسے جیسا کہ بیساکھی جیسے روایتی تہوار اب بھی منائے جاتے ہیں مگر ان میں جدید رنگ بھی شامل ہو گیا ہے پھلو پہلے پھلو وغیرہ کو روایتی طور پر تیار کیا جاتا تھا اب ان میں جدید تراکیب اور ذائقے شامل ہو چکے ہیں اوڑا روایتی آرٹ اور موسیقی کی شکلیں جیسے اوڑا بھی وقت کے ساتھ بدل گئی ہے اور ان میں نئے حالات اور تکنیکی شامل ہو گئی ہیں کون سا روایتی پکوان جیسے سموسا بھی مختلف طریقوں سے تیار کیا جا رہا ہے اور اس میں مختلف بھلائیوں اور ذائقوں کا اضافہ ہو چکا ہے ان تبدیلیوں کے باوجود ریاست اپنے قدیم ورثے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان روایات کو جدید دور کے ساتھ ہم آہنگ کر رہی ہے